इस रोज़ बदलती दुनिया के बारे में मेरे यह विचार हैं कि हाँ मैं हर समय लोगों को बदलता हुआ देख रही हूँ दुनिया को बदलता हुआ देख रही हूँ जो जमाना चल रहा है जो पहले का बीता हुआ जमाना था और जो अब दुनिया चल रही है उसमें काफी बदलाव आया है और मुझे लग रहा है कि दुनिया वाकई में बहुत बदल रही है जो पहले के लोगों का पहनावा था महिलाओं का पुरुषों का और आज कल के समय में जो महिलाओं और पुरुषों का ब बदलाव है जो वो काफी बदल चुका है पहनावा में काफी बदलाव आया है आभूषणों में भी काफी बदलाव आया है पहले की जमाने की महिलाएँ जो हैं वे काफी अपने आप को आभूषणों से अपने आभूषणों को पहना करती थी और इनका श्रृंगार माना जाता था आज कल की महिलाएँ यह आभूषण भी नहीं पहनना पसंद करती हैं और जो उनके जो सा सोलह जो सा श्रृंगार थे सिंदूर लगाना बिंदी लगाना चूड़ियाँ पहनना बिछिया पहनना मंगलसूत्र पहन्ना जो सोलह श्रृंगार होते हैं आज कल की महिलाएँ बिल्कुल भी ये सब नहीं मानतीं हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ बदलती दुनिया में देख रही हूँ और यह महसूस कर रही हूँ कि दुनिया वाकई में बहुत बदल रही है पल पल बदल रही है